हमर मैथिली भाषा जे छै पूरा विश्वमे सुनयमऽ सुन्दर लगयए अच्छा लगयए हमर ई मातृकभाषा भेल हमर बिहारकऽ ई जे छै मैथिली अपन भाषाकऽ भेल एकर विशेषताएँके बारेमे हम जँ कहब तऽ ई जे छै बहुत अच्छा भाषा यऽ मैथिलीमऽ जे छै मैथिलीके धरती पर जे छै कई वीर पुरुष पैदा लेलक हन जेनाकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा लक्ष्मीनाथ ईसभ जे छै वीर पुरुष एहि धरतीपर पैदा लेलक हन तऽ मैथिली जे छै अपनाआपमऽ एक अच्छा आओर शुद्ध भाषा भेल ई शुद्ध भाषाकऽ लेलक एहि धरती पर बहुत तरहक वीर पुरुष पैदा लेलक हन अतय जे छै मैथिली भाषा जे छै हमर जे छै कवि जे छै कविसभ जे छै बहुत तरह तरहके बाते बोलयए जे सुनयमे अच्छा लगयए